ہندوستانی تعلیمی نظام کیسا ہے اور اس درپیش چند اہم چیلنج کیا ہے پہ سوال ہے کہ ہندوستان میں تعلیمی نظام کیا ہے کیسا ہے اور درپیش چیلنج کیا ہے ہندوستان میں تعلیم دو طرح کی ہیں ایک غریبوں کے لیے ایک امیروں کے لیے غریبوں کیی جو تعلیم ہے وہ کسی کسی کو بہتر مل جاتی ہے اور جو امیروں والی تعلیم ہے وہ پیسے چلی جاتی ہے باقی اور ایک مدرسہ بھی ہوتے ہیں تو اس میں بھی تعلیم ہوتی ہے اور اسکولس کی تو حالت یہ ہیں آج کل میرا بھی ایک چھوٹا بیٹا ہے میں اس کا ایڈمیشن کرانے کے لیے جا گیا دو کیٹیگری ہوتی ہیں ایک تو انگلش میڈیم ہوتا ہے ہندی میڈیم ہوتا ہیں سب سے پہلے تو ان کا خرچہ ہی اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ آپ اچھے اسکول میں پڑھا ہی نہیں سکتے ہیں مڈل کلاس مڈل کلاس فیملی کوئی اچھی اسکول میں پڑھائی نہیں سکتی ہے بہت ہی پریشانی جھیلنی پڑتی ہے فیس اتنی زیادہ رہتی ہے گند کی کہ پہ ہی نہیں کر پاتے ہیں اور ٹیچرس ایسے ہوتے ہیں فیس پر زیادہ غور کرتے ہیں بچے کی پڑھائی پہ بھی غور نہیں کرتے اور ایک ہمارا ٹائم تھا اس ٹائم ہم پڑھتے تھے ٹیچرس بچے پر زیادہ دھیان دیتے تھا اور فیس پر کم دھیان دے دیتے ہیں اب فیس پر زیادہ دھیان دیتے ہیں بچوں پر کم دھیان دیتے ہیں میرے میں ہماری میری فیملی میں ہی ہیں بھتیجے ہیں بھانجے ہیں وہ انگلش میڈیم میں جان جاتے ہیں پورا دن تو موبائل میں لگے رہتے ہیں اور ان سے اگر پوچھا کہ واٹ از یور نیم تو یہ بھی ان یہ بھی ان پر بتایا نہیں جاتا ہے یہ حال ہے جی پڑھائی کا تعلیم کا ہندوستان میں اور جو پیسے والے ہوتے ہیں ان پہ زیادہ دھیان دیا جاتا ہے جو پیسہ خرچ کرتے ہیں ٹیوشن میں اور اور اور مدرسے ہوتے ہیں مدرسے میں بھی ٹھیک ہے اس میں بھی ایسا ہی چل رہا ہے کہ جو پیسہ خرچ کرتا ہے اسی کو تعلیم ملتی ہے اچھی اور جو غریب آدمی ہوتا ہے وہ تو اسٹرگل کر کے ہی تعلیم حاصل کر سکتا ہے یا تو اس میں پیشن ہونا چاہیے یا پھر پیسہ ہونا چاہیے ان دونوں میں سے ایک چیز تو ضرور ہونی چاہیے ویسے اپنا ہندوستان ہے اچھا ہے تعلیم حاصل کرنا اچھی بات ہے جتنی بھی کی جائے اتنی کم ہوتی ہے تعلیم